मैंने स्कूल में डांस की व नृत्य की सभा में भाग लिया है उस सभा में भाग लेने में मुझे बहुत अधिक मज़ा आता है क्योंकि नृत्य मेरा सबसे पसंदीदा विषय है जिसे करने में व उसकी सभा में भाग लेने में मुझे खुशी व प्रसन्नता महसूस होती है उसमें मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा यदि मैं किसी नृत्य की सभा में जाती हूँ व वहाँ कुछ नृत्य के लोगों को देखती हूँ नृत्य करते हुए तो मुझे उसमें बहुत अच्छा अनुभव मिलता है